हाँ जी मैम बताइये जी हाँ मैम हम लोग वेडिंग प्लानर हैं हम लोग जो है वेडिंग प्लान करते हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वेडिंग प्लान करने के लिए ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर एक्टर वगैरह हमसे ही जो है अपनी वेडिंग को प्लान करवाते हैं बिल्कुल मैम हम जो हैं आपकी वेडिंग के हिसाब से जैसा आप थीम रखवाना चाहते हैं उसी थीम को प्लान करके आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देंगे तो आपकी जो थीम है वेडिंग की वह आप ब्लू और पिंक रखवाना चाहते हैं है न देखिये मैम वेडिंग प्लानिंग के हिसाब से तो राजस्थान सबसे ज़्यादा बढ़िया लोकेशन है ज़्यादातर लोग राजस्थान में ही जाकर वहाँ के पैलेस वगैरह में ही अपनी वेडिंग प्लान करते हैं क्योंकि वहाँ के जो महल है ना उसमें एकदम राजपूती फीलिंग आती है जब वेडिंग करते हैं लोग तो तो हिसाब उसे हिसाब से हम लोगों ने ज़्यादातर जो प्लान किए हैं वो राजस्थान में ही वेडिंग प्लान किए हैं जी मैम जैसा आप कहेंगे हम उस हिसाब से ही आपकी वेडिंग प्लान करेंगे हम लोग जो है राजस्थान में अगर आप रख रहे हैं तो राजस्थान में राजस्थानी थीम ही चलेगी जिसमें की मारवाड़ी थीम रखेंगे हम लोग और जो भी डांसर वगैरह हम लोग बुलवाएंगे वहाँ पे कठपुतली डांस वगैरह भी कराएंगे जिससे आपके आए हुए मेहमानों का काफी अच्छा मनोरंजन हो पाएगा और वह बहुत खुश हो जाएंगे उस चीज़ से और राजस्थान का जो भी रंग वगैरह और रंगोली वगैरह वह सब अच्छे तरीके से सजा के रंग बिरंगे फूलों से हम लोग वहाँ पर डेकोरेशन करवाएंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी आपको उसके अलावा आप कार्ड कैसे छपवाना चाहती हैं मैम देखिए मैम हमारे राजस्थान में अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से तो बाटी लड्डू जो है सबसे ज़्यादा फेमस है और चूरमे के जो लड्डू बनते हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं गोंद के लड्डू भी वहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं वह जैसे भी आप बोलेंगे हम उस हिसाब से मिठाई वगैरह बुके वगैरह रेडी करवा देंगे कार्ड के साथ और कार्ड में हाथी घोड़े जो होते हैं न वह छपे हुए हो तो राजस्थान की फील ही अलग आती है जी मैम बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं सारा काम करवा के दूंगी आपको आप यह बताइए कि आपकी जो है दूल्हा दुल्हन की एंट्री है उसके लिए भी आप कुछ कराना चाहती हैं नया बिल्कुल मैम खाना पूरा राजस्थानी रहेगा जैसा आप चाहेंगी वैसा ही खाना रहेगा जी मैम